हाँ कोच सर बोलै छी ई कहलियै हमरो कुछ क बारे मे बताउ नऽ हमहुँ सभ किरकेट खेले लऽ चाहे छी तऽ कुछ बनिहा से बताइम जे हमहुँ सभ तैका निमन से खेली ओहि चलते जे हय अहँसे बात कर रहल छी जी हमरा सीखैके हय

जी जी जी जी जी जी जी जी तऽ हम अइ शॉपके बारेमे तनिका बता देल जेतै कि केना कऽ के तब हम कुछ अभ्यास अपनो सँ करती जी जी जी

जी

जी जी जी आओर कुछ बौलिंगोके बारेमे जे हय बता देती तऽ कुछ बैटिंगके अलावा बौलिंगोके नौलेज हो जाइ

जी जी जी जी

जी जी जी जी जी सुनि रहल छी जी एकदम बौलिंग जे हय दौड़के हाथ घुमाके पूरा फेकैके हय जी जी जी जी जी जी जी जी जी समझ रहल छी

जी

जी ठीक हय तऽ तब